अठावीह मई उणिवीह सौ पंजानवे नाई जून उणिवीह सौ पंजानवे चोवीं चोवीह नवंबर ॿ हज़ार ॿावीह पचीस नवंबर ॿ हज़ार चोवीह अ अरिड़हं मार्च उणिवीह सौ अठानवे